माछ मारैसँ सम्बन्धित हमरा अरके कुछ एहन यऽ जे पहिलेके समयमे बहुत किछु नहि रहै आओर बहुत किछु एतेक यानिकी नियम नहि रहै जेकि आब फिलहालमे जते नियम भेलै हँ भारत सरकारके तरफसँ जे कारण कचरा आओर कूड़ा या एहने कुछ कास्टिंगवला चीज नालाके द्वारा जेकि चलि जाइ छै आओर माछ मारैमे किछु बाधा आबि जाइ छै बाधा एहि कारण आबै छै की की बहुत किछु बदलाव भए गेलै पहिलेमे आबमे आओर ओकरा पहिले जे हमरा अरके देखले छियै जे एतेक जहरीला चीज सब नहि रहै आओर किछु एतेक चीज आबि गेलै हँ जे जहरीला चीजसँ बहुत कुछ कमी भए रहल छै माछमे आओर ओकरा लिए जे छै से

जलकरो आओर किछु बहुत किछु एहन चीज छै जेकि ओकरा देखरेख नहि होइ छै आओर जे देखरेख नहि होइ छै तऽ ओहि कारण जे छै से माछ माछोमे आओर मारयौमे बहुत बाधा आबि जाइ यऽ आओर बाधा आइ काल्हिके नियम किछु अलग ढङ्गसँ हमरा बिहारमे प्रचलित जरूर यऽ कि अय चीजक रोक आगू नहि हेतै तऽ जे छै से अभी अभीके नियमसँ जे चलतै आओर जेना चलै छै कचरा कूड़ा जतय ततय कही कतौ जहर पानिमे डालि देनाइ कतौ कास्टिंगवला चीज नालामे फेक देनाइ उझलि देनाइ अहि सब चीजसँ बाधित होइ छै माछ मारैमे आओर